नोंथाङा गारि फोनोमोन नामा ए औ गारि नांगौमोन आंनोबो आंनो दा टय'टा मोनबाबो जायो टय'टाया दा बेसेबां थाङोथाय दामा

फाइनान्सआव लाबा बेसेबांसो जागोन

आङो बे मासआवनो लायनो सानदोंमोन

औ औ दा दा दंखायो ने

होनबा थांगोन दे थांजागोन